अह देनाय बुंनाय मा प्रब्लेम अह नोंगौ नामा र' बिदिब्ला आङो अर्डार खालामनि आंनि स्टाफखौ लोगोसेनो नोंथाङा जुदि उसुबिदा गैयाब्ला ओह खाथिनिनो रुमनि बाटरुम बा थ्रेसियानखौ नोङो बाहायनो हागोन नोंथाङा उसु अह जागोन दे आङो नोंथांनि जागोन जागोन नोंथांनि एप्लिकेसोनखौ आं एक्सेप्ट खालामगोन नोंथांनि रिकुयेस्टखौ आं एक्सेप्ट खालामगोन ओह बाटरुमखौ आङो साफा खालामनो थाखाय थिनहरगासिनो दं लोगोसे इलेकथ्रेसियानखौ थाबैनो मोजां रिपाइरिं खालामनो थाखाय आङो आंनि स्टापनि मानसिफोरखौ आङो थिनहरगासिनो दं ओह नोंहा खोब गुसुं समनि गेजेरावनो खामानिनि फिथाइखौ मोन्नो हागोन दे बिदिब्ला ना औ नोंगौथ' देनाय आरो मा प्रब्लेम रिकुयेस्ट खालामबावनाय नोथाङा अह दे जागोन दे नोंगौ ओह नोंथांनि रुमाव गोबां उसुबिदाखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो नुखाबाय थादों ओह नोंगौ बेबो मोनसे नोंथांनि रुमनि प्रब्लेमा जागोन आङो बेखौबो नोंथांनो नोंथांनि सुबिदा बायदियै खालामना होगोन ओह नोंथाङा नेबायल' था खोब गुसुं समनि गेजेरावनो आंनि मानसिफोरा नोंनि रुमसिम थांगासिनो दङ दे बिदिब्ला